اردو زبان کی منفرد خوصیات بہت سی اردو زبان کی شناخت کا چاپن ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کی بڑی نفیس زبان ہے اور اس اور اس نے دوسری زبانوں کے الفاظ کو بڑی خوبصورتی سے اپنایا ہوا ہے اس لئے اس کے منفرد تلفظ میں بڑی گنجائش ہے انگریزی عربی اور فارسی کے بےشمار الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جیسے کی اس کا اپنا لفظ ہے اور اس تلفظ کے بخوبی ادا کیے جاتے ہیں منفرد یعنی قوائد کی خصوصیت یہ ہے کی اس کی ہندی کی قائدہ کے مطابق ہی رکھا گیا ہے جس سے ہندوستانی علاقائی زبانوں میں اس کو بخوبی ادا کیا جا سکتا ہے اردو زبان منفرد کی خصوصیات یوں سمجھیے اس کی خصوصیت ہندی تعداد میں ہی اور اردو ایسا لگتا ہے کوئی فرق ہی نہیں دونوں بلکہ بہت تھوڑا فرق ہے